ड्राइवर भैया आपका नाम व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा व्यवहार बहुत कम लोगों में पाया जाता है इंसानियत नहीं होती कुछ लोगों में तो लेकिन आपका व्यवहार इतना विनम्र मैंने तो पहली बार देखा और भैया मैं इस शहर में बहुत नई थी मुझे तो कुछ भी पता नहीं था आप मुझे कहीं भी ले जा सकते थे किसी स्थान पर गलत जगह पर मुझे छोड़ सकते थे लेकिन अपने मुझे बिल्कुल सही जगह पर छोड़ा आप बहुत अच्छे हैं और आज कल कितनी घटनाएं होती ना हम कहीं नए स्थान पर नए लोगों के साथ रहे तो कहीं भी ले जा लेते हैं रूट चेंज करा देते हैं या मोबाइल चोर लेते पैसे चोर लेते मारपीट कर देते हैं जेवर चोर लेते हैं लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और मुझे एकदम सही स्थान पर मैंने जहाँ बोला था वहाँ लाकर छोड़ा है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ